क'क्राझार जिल्लायाव माखासे गोनांथि बा जायगायारि संरैखा खालामनायनि बा आबहावानि थाखाय थागिदा लानायफोरा परेस्ट एरिया बा रिजार्भ ओनसोल बे परेस्ट एरिया आवहाय खौ लानानैनो जोंनि आबहावानि थाखाय थागिदा आबहावानि मोनसे मोजां मोजां खामानि बे परेस्टखौ लानानैनो बे थागिदा लानायफोरा बे परेस्ट एरियाखौहाय बेवहाय बे जोंनि सुबुंनि बा क'क्राझार जिल्लानि बे ओनसोलनि मोनसे गिदिर सम्प'थि बे सम्प'थिखौहाय गोबां बिफां दानफायग्रा एबा हादान सिफायग्राफ्रा खहा खालामदों मानोना बेयो जोंनि सम्प'थि लमानोना बेयो गैयाब्ला बिफां लाइफां गैयाब्ला माखासे अक्सिजेननि जेंना जागोन आरो बारहावा बार मण्डलनि जेंना जागोन आरो जेराव जिब जुनारफ्रा बे हाग्रा ओनसोलाव थायो बे हाग्रा ओनसोलाव थानाया बिसिना बहुथ जेंना जेंना जानानै फैगोन बिनिखायनो हाग्रा बिफांखौ हाग्रा रेन्जफोरखौहाय संरैखा खालामनो जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि ओनसोलावहाय आङो जोंनि आबहावाखौ जोथोन लाखिनो थाखै बुहुद जायगाफोरखौ साफा क्लिनेस लाखियो बिफां लाइफां गाइयो आरो मोजां दै मोजां दैफोरखौहाय जगायो आरो गासिबो पिल्टार मोजां दैफोरखौहाय जोङो लोङो

बिनिखायनो जोंनि आबहावा थामोन्थायाबो गोनां